बेनिफ्राय मा खबर माथो खबर बेनिफ्राइलाय अ गइयाथ' गाइनो लागासिनो दङ दा एसे एसे बुरजायैनो गाइनो नागिरदों ब्रै बा बिगासो जागोन दा फुलिखौ हौरै हादान फारा गामिनिफ्रायनो लाबोनाय जादों दा बे गय फुलिनि बेसेनाथ' आंना फांसेयाव थामजि रां गोग्लैदों थामजि एसे फिसा फिसाया आरो एसे गिदिरसिन दङ थाखो मोननै नालाय बियो ब्रैजि रां गोग्लैदों फांसेयाव औ ओमफ्राय मानो मानोबा सोंहरदोंमोन ना नों औ औ

औ औ ए औ औ होमब्ला नोंना बेसेथो गोग्लैयामोननो बुङामोन दामखौलाय

हागोन खाथियाव दंबावो आरोबाव आरो खाथियाव दंबावो नालाय बिनि बिनिखौ रायज्लायनानै हरनो हागोन दे

खाथियावनो दंबावो नालाय बिनिखौ रायज्लायनानै हरनो हागोन दे नां नांगौ जायोब्ला औ नांगौ जायोब्ला थाब खबर होदो ओमफ्रायो गोख्रैनो लांफैदो

औ दे जागोन दे